हम ऐसे व्यक्ति को यह सलाह देना चाहेंगे जो ड्राइंग शुरु करना चाहते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं उसके लिए हम यह सलाह देंगे कि वे अपनी कल्पना शीलता को और अपने इस योग्य को जो उनमें जो गुण है उनकी वह अपनी जानकारी रखें और अपने गुणों को और निखारें इसके लिए वह अपनी सोचने की शक्ति को ड्राइंग करने की पेंटिंग की या इस्कैचिंग करने की शक्ति को समझें और उन्हें आगे बढ़ाएं वह अगर इसी लाइन के अंदर अपने नए अपने नए प्रायोगिक करना चाहते हैं तो उन्हें इसके अंदर और नए प्रयोग करते रहना चाहिए और वह अपनी कला को और इसी तरह से नए नए प्रयोग करके अपनी कला को और विकास कर सकते हैं अपनी सोचने की शक्ति को उन्हें बढ़ाना है और अपनी कल्पना की शक्ति को उन्हें बढ़ाए रखना है